हथ सां ठहियल कपिड़ा रेडीमेड कपिड़नि सां ॾाढा ई अलॻि हूंदा आहिनि छोकी उहे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि उहे आरामदायक हूंदा आहिनि जेके असां टेलर खां ठाहिराईंदा आहियूं या पाण सिबंदा आहियूं या ॿिए कंहिंखा ठाहिराईंदा आहियूं उहे ॾाढा ई सुठा हूंदा आहिनि छोकी उन्हनि जी सिलाई पक्की थींदी आहे ऐं रेडीमेड वारनि जी सिलाई ॾाढी कच्ची थींदी आहे ऐं झटि उधणी वेंदा आहिनि झटि फ़ाटी पवंदा आहिनि ऐं असां जेके घर में सिबाईंदा आहियूं या कंहिंखा सिबाईंदा आहियूं टेलर खां उहे ॾाढी पक्की सिलाई थींदी आहे ऐं उन्हनि में पाण पंहिंजे मन मुताबिक मनपसंदि पैटर्न डिज़ाइनूं बि विझिराईंदा आहियूं जीअं प्रिंटेड में प्लेन जे कॉम्बीनेशन करे कपिड़ो में विझिराईंदा आहियूं त हो ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे ऐं जीअं कपिड़े में एंकर जे धागे सां सिलायूं कराईंदा आहियूं प्रिंटेक्स कराईंदा आहियूं ऐं इहे ॾाढा ई नमूननि सां असां सिलाई कराईंदा आहियूं टेलर खां ऐं जेके अॼु कल्ह पजामा अलॻि अलॻि टाइप जा निकिता आहिनि जीअं प्लाज़ो आहिनि पैंट आहिनि प्लाज़ो पैंट वरी अलॻि आहिनि वरी सलवारूं आहिनि त पंहिंजे मुताबिक असां ढिलियूं ढिलियूं सिबाईंदा आहियूं रेडीमेड में अहिड़ी अहिड़ा न ईंदियूं आहिनि अहिड़ी कंफ़र्टेबिलिटी न मिलंदी आहे छोकी प पंहिंजी साइज़ जी पाण टेलर वधीक पंहिंजो सुठो ठाहींदो आहे रेडीमेड में ॾाढा हूंदा आहिनि ॾाढी वैराइटी हूंदी आहे पर अहिड़ा आरामदायक न हूंदा आहिन ऐं जीअं कि भले ई मतलबु रेडीमेड कपिड़नि जो ॾाढो वॾो व्यापार आहे ऐं ॾाढा बाज़ारि में हाणे रेडीमेड कपिड़ा मिलनि था पिया अलॻि अलॻि साइज़नुनि में अलॻि अलॻि कलर में वरी बि सिबियल जी ऐं ॻाल्हि ई अलॻि आहे उन्हनि जी को होड़ ई कोन्हे ऐं जीअं स्वेटर आहिनि उहे बि हथ जा जेके सिबियल हूंदा आहिनि हथ जा ठहियल जेके हूंदा आहिनि उहे ॾाढा ई सुठा हूंदा आहिनि छोकी ॾाढा आरामदायक हूंदा आहिनि पाण असां पंहिंजे मन पसंदि कलरनि सां ठाहिराईंदा आहियूं म मिक्स कलर बि विझराईंदा आहियूं ऐं रेडीमेड में इहो असांखे चॉइस न मिलंदी आहे असांखे जेके सिबियल कपिड़ा हूंदा आहिनि उहे ॾाढा ऐं मतिलबु मूंखे त वरी वधीक ई इहे वणंदा आहिनि ऐं बुनियल ऐं सिले हुए सिलियल कपिड़ा न वणंदा आहिनि वधीक माण्हुनि खे कंफ़र्टेबिलिटी लॻंदी आहे ॾाढी कि भई ईज़ी आहे सिबाइणु न थो पए टेलर खां फ़टाफ़टि कॾहिं कॾहिं इहे वठ वठंदा आहिंयूं असां रेडीमेड कपिड़ा बि भई हलो जल्दी आहे त वठंदा आहियूं कि फ़टाफ़टि पोइ सिबाइण जो टेलरनि जो झंझट न रहे पर मतिलबु वधीक असांखे मूंखे उहे ई वणंदा आहिनि ऐं माण्हुनि खे त ॾाढा स सिबियल कपिड़ा वणंदा आहिनि इन करे छोकी ईज़ी गोइंग आहिनि ॾाढा माण्हू ॾाढी मायूं जेके आहिनि जॉब में आहिनि ॿार नंढा आहिनि उन्हनि खे एतिरो टाइम न मिली सघंदो आहे कि हो सिबाइनि टेलर वटि ॿ ॿ टे टे चक्कर लॻाइनि वरी पाए ॾिसनि वरी उन्हनि जूं साइज़ूं न मिलनि त इन करे माण्हुनि खे ॾाढो ईज़ी लॻंदो आहे हाणे ॾ सभु तरीक़े जिन चॉइस ओपन आहिनि खुलियल आहिनि कि जंहिंखे जीअं खपे ऊअं करे सभिनि में वैराइटियूं आहिनि सभिनि में कलर आहिनि ऐं स्वेटरनि में बि ॾाढी चॉइसूं थी पयूं आहिनि सिबियल बि मिलनि था पिया हथ वारी बि मायूं ठाहीनि पयूं जीअं जान जीअं जंहिंखे सम्झि में अचे पर गवर्मेंट जॉब वारा प्राइवेट जॉब वारा वधीक सिबियल कपिड़ा ई पसंदि कंदा आहिनि पर मां पंहिंजो ॿुधायां त मूंखे ख़ुदि सिबणु ॾाढो वणंदो आहे